ڈاک ٹکٹ سکّے اور چٹانیں یہ تمام چیزیں میں نے بچپن سے جمع کی ہے آج وہ میرے لیے بہت قیمتی رکھ قیمت رکھتے ہیں کیوں کہ ڈاک ٹکٹ یا پھر سکّے اور چٹانیں ایسی چیزیں ہوتی ہے جو ہماری تاریخ کا حصّہ ہوتی ہے اور اِن ساری چیزوں کو جمع کرنے کی تاکید میرے گھر کے لوگوں نے دیا تھا تا کہ میں اپنی تہذیب کو اور اپنی ثقافت کو برابر رکھ سکوں ڈاک ٹکٹ سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پُرانی چیزوں کی یاد دی یاد دہانی ہوتی ہے اور اِسی طریقے سے وہ سکّے جو آج کے دور میں رائج نہیں ہیں لیکن پھر بھی اِس پر ہم لوگ کو کام کرنا چاہیے اور اِن سکّوں کی وجہ سے ہماری قدیمی ثقافت اور اِس کی تہذیب کو پہنچانے کی بہت تہذیب کو پہچاننے کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے اِس کے لیے ہم لوگ کو کوشش کرنی چاہیے اور اِس پُر خوب محنت کرنی اِس پر خوب محنت کرنی چاہیے تا کہ ہم لوگ اِن ڈاک ٹکٹ اور سکّوں اور چٹانوں کو جمع کرنے پر خوب زور دیا کریں